सिलाई करते हैं सिलाई करते हैं तो सबसे पहले हम तो किसी से सीखे हैं नहीं अपना दिमाग लगाए जो ब्लाउज़ कैसे पहन रहे हैं इस ब्लाउज़ को देखकर को कपड़ा नीचे रखकर को उसको देख देखकर को कपड़ा पर हम बैठा करको ब्लाउज़ को चेक़ मार दिए हम चॉक लेकर चेक मार करको जैसे जैसे ब्लाउज़ था वैसे वैसे बैठा करको चेक एक एक इन्ची दो दो इन्ची बाहर छोड़ करको और चेक मार दिए मार करको और तिसके बाद दो इन्ची बाहर से हम ब्लाउज़ हटा करको कपड़ा को काट लिए काटने के बाद डबल कपड़ा था उसको सिन्गल करको आगे से फिर काट दिए काट करको और आगे गला छोटा काटे और पीछे दो इन्ची बड़ा काटे काट करको तिसके बाद हम उसको हाथ से ही सिलाइ किए हाथ से धीरे धीरे सिलाई करते हुए हमने उसको तैयार किए ब्लाउज़ को तैयार कर करको अपने देह में लगाए पहने पहनने के बाद बहुत अच्छा हुआ तो दूसरा आदमी भी बोला जो कहाँ से सिलाए हम बोले हम अपने से बनाए तो दूसरा आदमी भी बोलता है जो हमको भी बता दो तो हम बता दिए बोला काटने को नहीं आता है तो उसको भी काटने के लिए सिखा दिए बता दिए काट दिए बैठा दिए हाथ पकड़ करके सुई चलाने के लिए सिखा दिए सिखाने के बाद वह आदमी भी तैयार कर लिया इसके बाद बच गया स्वेटर की बिनाइ ठण्डी जगह है तो बच्चा लोग ठण्डी में थरथरा रहा था थरथराने के बाद में कोई ऊन बेचने वाला आया आने के बाद हम उससे चार आना में ऊन खरीदे उन्नीस सौ अस्सी में चार आना में ऊन खरीद करको और चार चा एक आना में खरीदे हम काँटा खरीद करके दूसरे आदमी को बोले कि जो हमको थोड़ा बता दो वह एक बार बता दिया दिखाया जैसे हम चलाते हैं बस हम अपने से उसको धीरे धीरे धीरे धीरे बैठ करको चलाना बनाना शुरू किए बनाते बनाते धीरे धीरे गला उला सब चीज़ काट काट करको बना लिए बनाने के बाद हाथ का बॉर्डर अलग हुआ गला का बॉर्डर अलग हुआ बना उना करको तैयार किए तैयार कर करके बच्चा को पहनाए फिर देखे एकठो को जो लड़की का स्वेटर बहुत सुन्दर बना करके पहना करको जा रही है ऊन का हमको भी लगा कि जो हम भी बना लेते ऐसा ही स्वेटर तो हम भी अपने बच्चा को पहनाते फिर हम वही देख देख करके फिर हम पचास पैसा का ऊन खरीद लिए खरीद करको बनाना शुरू किए शुरू किए दिमाग लगाते लगाते सोचते सोचते बनाते हैं खोलते हैं बनाते हैं खोलते हैं ऐसे करते करते दिमाग में सेट हो गया तब फिर वह भी बना करको हम बच्चा लोग को तैयार करको पहनाए फिर वहाँ से हम आए तो दूसरा आदमी भी पूछता है तीसरा आदमी भी पूछता है पूछने वाला पूछते जाता है जो आता है अपना बताते जाते हैं यह नहीं कहते हैं कि हम नहीं बताएँगे हम बोलते हैं हम भी बनाए तुम भी सामान लाओ हम बता देंगे बना लेना हम बनाने में नहीं सकेंगे बच्चा लोग को खेल पढ़ाई लिखाई होती है सेवा सत्कार होता है तो हम उसको बता देते एक घण्टा बैठ करको वह लोग भी आता और अपना बना बना करको काम करता तो इसी ढंग से हम स्वेटर ब्लाउज़ बनाना सीखे स्वेटर बनाना सीखे फूल को खीसना सीखे फूल खीस करके उसको एकठो पेपर में मिलता है उसमें रंग डाल करके फूल को शिखा बना करको हम कच्चे धागे से उसको फूल को तैयार करते थे बना बना करको एकदम महीन से पूरा फ़िनिश कर करको जैसे कि अभी भी चल रहा है मशीन का फूल वैसे हमलोग हाथ से तैयारी करते थे फूल को तैयारी कर करको हम सीखे और बच्चा लोग को अपना बच्चा लोग को भी धीरे धीरे सिखाए हम हमलोग को तो वृद्धा थे हमलोग को तो उस समय में ना मोबाइल चलता था ना फ़ोन चलता था कुछ नहीं चलता था एकठो टेलीग्राम रजिस्ट्री यही सब पोस्ट ऑफिस से द्वारा आदमी भेजता था करता था हमलोग तो घर बैठे बैठे अपना दिमाग लगाकर कुछ सीखे इतना इतना सीख करको हम इतना काम करको अभी भी बेटी पुतोहू को सिखा देते हैं बताते हैं जो करो तुम भी करने से अच्छा रहेगा बच्चा लोग कुछ सीखेगा तो हम किए तुम भी करेगा तब बच्चा लोग तुम्हारा बच्चा लोग भी सीखेगा इसीलिए हम अथी किए हैं